जम्मू बिच्च जेह्ड़े न बोह्त गै जैदा स्कूल और इंस्टीट्यूशन जेह्ड़े कि आफर करदे न ट्रेनिंग होर एजुकेशन डिफरैंट आर्ट फार्म बिच्च ठीक ऐ जि'यां कि पब्लिक स्कूल होई गेआ पब्लिक स्कूल बिच्च जेह्ड़े हैन मतलब गौरमेंट स्कूल जेह्ड़े होंदे उ'नेंगी आखेआ जंदा पब्लिक स्कूल गौरमेंट स्कूल मिडल प्री प्री प्राईमरी प्राईमरी हायर सकैंडरी एह् स्कूल जेह्ड़े हैन इक एजुकेशन प्रोवाईड करदे ट्रेनिंग दिंदे बच्चें गी ठीक ऐ इंस्टीट्यूशनज होर स्कूलज बिच्च अगर पब्लिक बिच्च मतलब इंस्टीट्यूशन जेह्ड़े हैन मतलब कालेजिस होई गे जि'यां मतलब साढ़े जम्मू बिच्च बोह्त सारे कालेजिस ऐसे न प्राईवेट स्कूल होई गे प्राईवेट स्पेशलाइजेशन उ'नें गी दित्ती जंदी ऐ बच्चें गी जि'यां प्राईवेट गुरूकुल होई गेआ कान्वेंट होई गेआ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल होई गेआ त्रिकुटा शिक्षा निकेतन होई गेआ ऐसे बोह्त सारे स्कूल हैन जेह्ड़े बच्चें गी मेजर आर्ट मतलब उ'नें गी बच्चें गी सखांदे जि'यां जि'यां मतलब अजकल्ल हून इक सब्जैक्ट कंप्लसरी होई गेआ जि'यां कि म्युजिक म्युजिक जेह्ड़ा ऐ एह् कालेज और स्कूल बिच्च कंप्लसरी सब्जैक्ट बनी गेदा जि'यां बच्चें गी सखांदा कि म्युजिक है केह् चीज ऐ कि एह् आर्ट फाईन मतलब यूनीवर्सिटी आफ इक कश्मीर ऐ बोह्त गै अच्छी यूनीवर्सिटी ऐ जेह्की बच्चें गी आर्ट परफार्मेंस सिंगिंग दे बारे गी सखांदा कि केह् चीज ऐ राजबाग एह् बी इक यूनीवर्सिटी इक फेमस यूनीवर्सिटी ऐ जेह्ड़ी बच्चें गी इक ट्रेनिंग दिंदी डिफरेंट आर्ट फार्म बिच्च ठीक ऐ बोह्त गै अच्छी मतलब फाईन आर्ट सखांदी ऐ एह् मतलब बच्चें गी असें गी अपने बच्चें गी मतलब छोड़ना चाहिदा मेजर आर्ट स्कूल और इंस्टीट्यूशन जम्मू बिच्च बड़े जैदा न जेह्के बच्चें गी सखांदी ऐ इंस्टीट्यूशन आफ म्युजिक मतलब म्युजिक दा इंस्टीट्यूशन अलग अलग मतलब इक म्यूजिक दा बी इक इंस्टीट्यूशन होंदा अलग इक योगा दा इंस्टीट्यूशन मतलब अलग अलग कोई बी फाईन आर्ट ऐ अलग अलग ओह्दे इक स्पैशल इंस्टीट्यूशन बने दे इस चीज बास्तै कि अस बच्चें गी अपने जैदा शा जैदा मतलब बच्चे अस इस फील्ड बिच्च अपने आह्नचै ते साढ़े बच्चे कुछ ना कुछ इस फील्ड बिच्च करियै दस्सन ते बोह्त सारे जम्मू साढ़े इंस्टीट्यूशन हैन जेह्ड़े बच्चें गी बोह्त कुछ सखांदे बच्चें गी सिर्फ पढ़ाई गै इंम्पार्टेंट निं ऐ बच्चें गी असें एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टीबिटीज बिच्च बी असें गी बच्चें गी पार्टिस्पेट कराना चाहिदा क्योंकि कताबें गी कताबां पढ़ी पढ़ियै बच्चे स कुछ बनी नेईं सकदा बच्चे गी अनदर एक्टीविटी होन ते बच्चा फिजिकली मैंटली जेह्ड़ा ऐ फिट्ट रौह्ना रौंह्दा अस गै अपने बच्चें गी मतलब फिजिकली मैंटली अगर फिट रक्खना ऐ ते असें गी इक मतलब इक म्युजिक योगा आल अदर गेम्स बगैरा स्पोटर्स बिच्च असें गी बच्चें गी छोड़ना चाहिदा ताकि साढ़ा बच्चा इक फिजली फिजिकली मैंटली जेह्ड़ा ऐ ओह् फिट्ट र'वै ओह् पढ़ाई बिच्च भी अच्छा करी सकै ते ओह् ऐलअदर ऐनअदर एक्टीविटिज च बी जेह्ड़ा ऐ अच्छा करी सकै तां गै असें अपने बच्चें गी ऐसा काबिल बनाना ऐ कि अस अपने बच्चें गी फील्ड बिच्च भेज्जी सकचै